हेलो

बोलू ने कहुँ ने हँ हँ कहुँ ने हमरा हँ अहाँ कहबै तब ने जे कोन वृच्छ हइ

हँ तऽ सभ रङ्गके फल ने हय कलकतिआ हय मालदह हय बिज्जू हय किशनभोग हय बम्बइ हय मिरचैया हय मेघरा हय फजुली हय आमके तऽ कोनो ओरे नहि हय हँ अहाँ भी आउ ने तऽ हमहुँ चलब हँ तऽ फजुली हय नेजरा हय किशनभोग हय बम्बइ हय अऽ आमके तऽ कोइ अथी चिनिआ हय आममे तऽ कोइ भेलुए नहि हय व्यवस्थे नहि हय हँ हमरो सभकेँ पेड़ हय मालदहके कलकतिआके नेजराके बम्बइ सभ कोइ आम हय हम खरीदै आयब हँ हमरा जे पसन्द होएत से ने खरीद लेब आ बोलबै नहि किए बोलबै जे हमरा ई आम पसन्द हय हम इहे आम लेब हँ बम्बइ लेब चिनिआ लेब जे खाइ बला आम पसन्द होयत से आम सभ किनब

हँ किशनभोग हय बम्बइ हय फजुली हय आ फल लगतै तऽ लगतै फल तऽ निमन कीनब आ अच्छा लगतै तऽ लगतै फल तऽ निमन लेबै आ निमन खयबै हँ हँ थोड़ बहुत तऽ उधार कऽ कऽ हमहीँ सभ दूध बेचैत छी तऽ थोड़े पैसा दऽ जाइ हय थोड़े निमही जाइ हय तऽ फेन तऽ दैए जतै हँ आ आयब कहिआ आउ ने इहाँ अहाँकेँ बोली प्रेम हमरा बड़ सुन्दर लगैए